हाँ हुई है कई बार परेशानी कानूनी अधिकारियों जैसे वकील पुलिस कई बार छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो पुलिश परेशान करती है पंचायतों में भी तहसीलों में भी कई बार कुछ पर्सनल काम करवाने गए हैं या जाति प्रमाण पत्र बनवाने गए हैं तो कई बार अधिकारी लोग इनके भी हमसे रिश्वत माँगते हैं कि भाई इतना पैसा दो तो आपका जल्दी जल्दी काम कर दिया जाएगा चूंकि पहले होता था अब आजकल क्या है बहुत से काम ऑनलाइन हो गए हैं तो भ्रष्टाचार भी कम हो गया है पहले की अपेक्षा नहीं तो आज से कुछ साल पहले पाँच दस साल पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार होता था